जिगु जानुवारि नैरोजा जिथाम स्नि एप्रिल नैरोजा नैजिसे आगस्ट जिगुजौ ब्रैजिस्नि नैजिथाम नभेम्बर जिदाइनजौ दाइनजि दाइन थामजिसे डिसेम्बर जिस्निजौ स्निजिस्नि